جی ہاں یہ نوزائیدہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گود کے بچے کھیلنے والے بچے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کو صحت مند رکھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ انسان اگر ان معصوم بچوں کو گود میں لے تو ذرا صاف ستھرا رہے ہاتھوں کو دھو لے باہر سے آتا ہے نہ جانے کتنے انفکشن ہوتے ہیں کتنے کٹانو لگتے ہیں تو ان کو ذرا سا صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے نوزائیدہ بچوں کے لیے جی بالکل اس کے لیے بھائی انفیکشن ہے وہ چھوٹا بچہ ہے جلدی پکڑتا ہے انفکشن یوں کہیے کہ اگر گھر میں اور بھی چھوٹے بچے ہیں جو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں وہ بچے ان سے بھی تھوڑی سی اس بچے کی نوزائیدہ بچے کی حفاظت فرمانی چاہیے کیونکہ بچے کھیل کود کرتے ہیں باہر جاتے ہیں اپنے گھر کے آنگن میں کھیلتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں چلتے ہیں پھر مٹی مٹی ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ وہ صاف ستھرا کر لیں اپنے بچوں کو پھر ان سے ملاقات کریں جی تو بچے یوں صحت مند بھی رہیں گے بیماریوں سے بچیں گے جب بچہ بیمار نہیں پڑے گا صحت مند رہے گا اس کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ بچے کے کھان پان کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے صحت مندی کے لیے بھائی ماں اگر اپنے بچوں کو گود میں لے تو ذرا صاف ستھری ہو کر لے لے تو زیادہ فائدہ مند ہے اس بچے کے لیے بھائی ہاتھوں کا دھونا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا پھر اس بچے کو اچھا بھی لگے گا جی بچہ خوش مزاج رہتا ہے بیمار رہتا ہے ایسے بچے باہر رہتے ہے کمزور رہتا ہے ذہن سے بھی کمزور ہو جاتا ہے جی ہاں وہ ضروری ہے اب نوزائید بچہ ہے روتا ہے اب جیسے بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو فوراً صاف کرنا چاہیے اس کی جگہ کو صاف کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے انفیکشن سے بچیں بیماری سے بچیں اکثر بچوں کو یہ بیماریاں پکڑ لیتی ہیں ان کا خود کا پیشاب پاخانہ جو اس گندگی میں رہتے ہیں وہ پکڑ لیتا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا بچنا ہے تو یہ نوزائیدہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے ماں کو بہت خیال رکھنا چاہیے والد آتے ہیں کام دھندہ کر کے تو وہ بھی اگر بچے کو لیں پیار کریں تو ذرا صاف ستھرے ہو کر اس بچے کی حفاظت میں رہیں بھائی بچوں کی صحت مندی ہی تو ان کی طاقت بنے گی جی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے صفائی تو جناب آدھا ایمان ہے جی اسلام سکھاتا ہے اور ہر لحاظ سے انسان صاف ستھرا رہے پاکی ایمان ہے تو یوں نوزائیدہ بچوں کو صحت مند بنانے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں بہت ضروری ہیں آپ بھی خیال رکھیں ان چیزوں کا اوروں کو بھی بتائیں